दौड़यके लेल तऽ देखियौ पौष्टिक आहार जरूरिये छै दौड़यके ऐ आदमी आबय छै तऽ ओकरा मने प्रेशर बढ़ि जाइ छै करय लागय छै तऽ ओकरा खातिर आहार चाही जेकि उ आहार लैके बाद शरीर तन्दरुस्त होइ छै दौड़य बाद लोग उठय नहि छै आओर दौड़य बाद जे छै अहाँके दिक्कत नहि हेतय ओइ खातिर पौष्टिक भोजन करब बादाम सभ आबय छै सत्तू पीबू फ्रूट सभ आबय छै जे फ्रूट सभ उ सभ आहारमे शामिल करेबाक आदमीके ओहो सभके दिक्कत नहि आबय छै परेशानी नहि आबय छै तऽ वएहे सभ हइ छै तेलवला मसालावला सामान नहि खाना चाही तेल मसालावला सामान तैके बाद शरीरमे दिक्कत होइ छै कोलोस्ट्रोल बढ़य छै शरीर लोकके फुलि जाइ छै मोटा होइ छै लोग पतलो आदमीके पेट तेट भए जाइ छै तऽ ओकरा दिक्कत भए जाइ छै अइ अइ खातिर मने तेल मसालावला मन करय छै जे यूज नहि करना चाही आओर आरामसँ नहि नेचुरल खाना खाना चाही आओर जे फ्रूट सभ खाना चाही लेकिन दौड़ धूप करतय आदमीके परेशानी नहि हेतय तऽ एखनीके युगमे तऽ लोक खायल एकदम तरल भरल चीज खाइ छै तरल भरल चीज जब खेलकय तऽ ओकरा शरीरमे दिक्कत होइ छै तऽ ओकरा बहुतो युगमे लोग छै जे फ्रूट सभ नहि खाइ छै फल फ्रूट सभ कम सम खाइ छै पाइयो सभमे अभाव रहल लोकके मौसम खराब छै अऽ तऽ उ सभ खाना चाही अपन दौड़य छी तऽ दौड़े नहि पाबय छै उ सभ नहि होइ छै अइ लएके जे फ्रूट सभ खाना चाही आओर तेल मसालो सामान सभ कम खाना चाही तेल मसाला सभमे खाइके बाद दिक्कत भए जाइ छै दौड़य टाइम नऽ आदमीके करय छै लोकके आओर दिक्कत नहि होना चाही जाहि कारण जे छै लोग अपन शरीरपर ध्यान देना चाही खान पानके सही बढ़िआँ करना चाही ठीक